गांव में ॿारु स्कूल वञनि नथा उहे अॻरि स्कूल वञनि था त स्कूल म निकिरी अचनि था ऐं हुननि जा माउ पीउ बि चाहिनि था कि ॿार पढ़नि न था छा था कि हुते ग़रीबी जाम आहे ॿारनि खे कमाइण लाइ मोकिलिनि था पैसो कमाईंदा त घर हलंदो न त मां सोचा थी कि सरकारि खे हिकु कमु करणु खपे ॿारुनि के लालच ॾेयणु खपे अॻरि तव्हां स्कूल वेंदव त असां तव्हांखे पैसा बि ॾींदासीं ऐं सुबुह जो नाश्तो मंझंदि जी मानी ऐं किताबु पैंसिल्यूं रबड़ शार्पनर सभु तव्हांखे फ्री में मिलंदा बैग बि तव्हांखे बैग यूनिफॉर्म शूस तब सभु तव्हांखे असां ॾींदासीं तव्हां बसि स्कूल वञो हिन लालच मे ॿारु स्कूल बि वेंदो ऐं हुननि खे तालियू बि मिलंदी हर हिकु ॿार लाइ तालीम जाम ज़रूरी आहे ऐं गवमेंट खे सरकारि खे गांव में वघीक वधीक स्कूल खोलणु खपेनि छाकाणि जॾहिं उहे तालिमु वठंदा पढ़ाई वठंदा त उहा पढ़ी लिखी करे वॾो माण्हू बणिजंदा जाम वधीक पैसा कमाईंदा इहे लालच हर हिकु ॿार खे सरकारि ॾियण खपे हर हिकु गांव में